मानसिक समस्या का कारण यही है जोकि हम मानसिक समस्या का कारण यही है कि हम चिंता और टेन्सन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है ये समस्या बहुत ही हानिकारक है मतलब समस्या ये है कि ये ऐसे केन्द्र ये हैं जहाँ इलाज होता है ठीक यह हो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होता है ओर समस्या ये है कि हम टेन्सन की वजह से ये मानसिक स्वास्थ्य हमें गड़बड़ाता है जिसके कारण हम समस्या ये आगे आती है समस्या ये है कि इसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में ठीक से हो रहा है होने के बाद ये ठीक हो जाता है और किसी को ठीक नहीं हो पाता है ये हम समाज में छुपाते नहीं हैं हमको नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि ये जो है सम् समस्या जो है बहुत गंभीर है इसके बारे में हम इतना नहीं बहुत ही कम जानते हैं कि सम आपका जो है ये मानसिक स्वास्थ्य जो है शरीर के लिए लाभदायक होता है हमें स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम ठीक सब कुछ कर पाएँगे और समस्या मानसिक समस्या खराब होने के बाद हमसे कुछ नहीं हो पाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं इसका इलाज होने से ये ठीक हो जाता है और इसका सही इलाज होना चाहिए और छुपाने से कुछ नहीं होता छुपाने से और हानि होता है इसलिए हमें समाज में भी बताना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ हो सकें ओर आगे कुछ कार्य कर सकें इसका इलाज बहुत ही सुंदर और अच्छा इलाज राँची हॉस्पिटल में होता है और वहाँ आदमी ठीक हो जाता है हमें भी ऐसा सुझाव ऐसा है कि हम भी इसका इलाज ठीक से कर पाएँ